में जेल्लै कुतै जाना होंदा ना प्हाड़ी लाह्कै जाना टूर पर ते अस केह् करने घरों त्यारी केह् करने कि जिआं में कम्म करना कि में दो दिन पैहलें मम्मी गी आक्खी ओड़ना होन्ना कि मेरी त्यारी रक्खेओ में जाना ऐ मतलब कि घरै आह्लें गी मनाना पौंदा जाना कु'त्थें ऐं ओह् सनाना पौंदा फिर उ'नें आखना कि नेईं जी मेरे कपड़े त्यार रक्खेओ ते पंज छे दिन बास्तै जाना ते फिर एह् केह् ऐ कि पंज छे चार पंज हारे कोई पज़ामें होई जान बनैनां होई जान एह् चीज़ां रक्खनियां ते इक दो पैंट कमीच पाई लैनी जां कुर्ता पजामां पाई लैना इ'यां त्यारी करना होन्ना फिर एह् होई गेआ फिर ओह्दे बाद बुर्श रक्खी लैओ बुर्श नेईं रक्खना ते अस जादा खुश रौहन्ने दातन करने गी दातन करी लैनी नेईं रवै चेत्ता बुर्श दा ते दातन करी लेई जादातर दातन गै करने ते दात्तन कीती ते ओह्दे कन्नै कन्नै अस पाई लैन्ने आं साबन पाई लैना साबन दे कन्नै कोई तेल होई गेआ क्रीम लभदी क्रीम नेईं ते तेल लाई लैना मूहें गी फिर अस जादा खुश रौहन्ने तेल लाई लैन्ने मूहें गी तेल लाई लैन्ने ते जिसलै अस घरा दा निकलने ते घरै आह्ले आखदे कि बाह्र कुतै जाना तुसें ध्यान कन्नै जाएओ घरा दा बाह्र जा दे मुड़े ते शैल खाएओ जिसलै अस घरा निकलने ते रस्ते अस खन्ने आं ते लाइट खन्ने आं हैवी निं जादा खंदे कि प्हाड़ी लाह्कै च जिसलै जाना ते मन बी खराब होंदा जादा खाओ तली शली दियां चीज़ां खाओ तली दियां चीज़ां खाओ तेल आहलियां ते मन बी खराब होंदा ते अपना बी लाईट जेह्ड़ा मतलब कि हौला खाना हौला खाना जियां फुल्का आई गेआ ओह् खाई लैना तली दी चीज़ निं खानी पराठां परूंठा निं खाने परौंठी होई गेई ना ओह् निं खानी ते ओह्दी च खुश रौहन्ने कि मतलब कि अज्जकल प्हाड़ जन्ने ते प्हाड़ पर जिसलै पता ही ऐ कि इत्थें रुकना फिर अस हैवी खाई लैन्ने आं इ'यां कोई तली दियां चीज़ां अज्जकल तली दियां चीज़ां बड़ियां मश्हूर न पकवान पकवान खाई लैन्ने आं ते ओह् खआई लैन्ने आं जिसलै अस कुतै रुकने आं ते जादातर अस खाना पसंद करने आं कि लब्भी जा कोई मुर्गा लब्भी जाए ठीक ऐ निं ते बड़े बारी खाई लैन्ने होन्ने ते ओह् खाई लैन्ने आं ते कन्नै खाने कन्नै कन्नै अस राज़मांह् चौल राजमांह् जादा खुश रौहन्ने राजमांह् चौल खन्ने होन्ने राजमांह् चौल बड़ा मज़ा आंदा खाने दा राजमांह् चौल कि डोगरें दा ऐं गै राजमांह् चौल न मश्हूर जेह्ड़े जादा मश्हूर न दूरा दूरा तकर डोगरा राजमांह् चौल भदरवाही लब्भी जान रोजमांह् चोल खन्ने आं जादा इ'यां लाइट लैन्ने आं जित्थें कुदै रौह्न्ने आं उत्थें अस दिक्खी लैन्ने आं अग्गें पिच्छें होटल केह्ड़ा ऐ जियां वैष्णो ढाबा ओह् दिक्खी लैना उत्थें खानी ते एह् गे कुदै घूमन कोई चीज लब्भी जाए मोमोस लब्भी गे मोमोस खाई लैने चामिन जिसी अस नूडल आखने आं नूडल खाई लैने मिट्ठे बिच्च आईस क्रीम लब्भी जाए चाह् लब्भी जाए चाह् ते अस बड़ी पीन्ने आं काफी ठीक ऐ नी चाह् काफी बगैरा लब्भी जाए ते ओह् ठीक ऐ ते अस बड़ा खुश रौह्न्ने कि चाह् काफी लब्भी जाए ते फ्ही घूमना सानूं बड़ा पसंद आंदा हिमाचल घूमने आं हिमाचल घूमने दे कन्नै कन्नै अस हिमाचल जगह् ऐ मणीकरन शिवजी दी जगह् ऐ उत्थें बड़ी बारी गेदा ऐं में बड़ा मज़ा आंदा ऐ शिवजी दी जगह् ऐ उत्थें केह् ऐ कि उत्थें इतेहास एह् ऐ कि पार्वती हुंदी मणी गोआची गेई ही ते शिवजी ने आक्खेआ कि मणी तुप्पी देओ ते शेशनाग न तुप्पी ही ते ओह् मणी जेहदी ते जेल्लै तुप्पन लगे ते ओह् जादा मनियां निकली गेइयां ते जादा जेल्लै मनियां निकलियां ते पार्वती न अपनी मणी चुक्की ते बाकियें गी शराप देई ओड़आ हा कि जेह्ड़ी बाकी मनी ऐ ओह् बट्टा बनी जाहग बट्टी बनी गेइयां सारियां ते उ'नें आक्खेआ कि बट्टा बनी जाङ मनियां गर्म रौह्नियां ते गर्म रौहने कन्नै जोड़ें लत्तें गी पीड़ां आखदा कोई लक्कै गी पीड़ आक्खा दा कोई कियां ओह्दे सेके दिंदे ते ठीक होई जंदे गर्म पानियै में आक्खां कि लोग न्हांदे न गर्म पानी दिक्खो ते इ'यां बड़ा तत्ता लगदा जिसलै बिच्च बड़ी जाओ ठंडा बड़ा मज़ा आंदा उत्थें न्हाने दा दूरों दूरों लोग आंदे जादा लोग आंदे न उद्धर पंजाब तो हरियाणा पंजाब हरियाणे तू लोक आंदे पंजाब तू बड़ी दुनियां आंदी सरदार बड़े आंदे न फिर ओह्दे में जन्नां ते हिमाचल जगह् ऐ बाबा बालकनाथ सिद्ध बाबा बालकनाथ ते उत्थें जाना सिद्धा जाना उत्थें बड़े बारी गेदा ऐं में बड़ा मज़ा आंदा ऐ घूमने दा धार्मक स्थान जाने गी में जादा खुश रौह्न्ना जियां नैना देवी होई गेई ज्वाला जी चिंतपूर्णी कांगड़े एह् जगह् पीर निगाहे इद्धर गेदा हिमाचल फिर जियां कुल्लू मनाली होई गेआ डलहौजी डलहौजी ते बड़ा मज़ा आंदा घूमने दा खजेयार खजेयार बड़ी अच्छी जगह् ऐ बड़ा मज़ा आंदा नन्द आंदा ते कि बंदा घूमन गेदा ऐ उद्धर जाना चाहिदा सारें गी ते इनें जगह जाइयै बड़ा मज़ा आंदा होर हिमाचल दे बिच्च गै जगह् ऐ जादै ज्वाला जी ज्वाला माता ऐ ओह् उत्थें ते अग्नि अग्ग बलदी गै रौंह्दी ऐ अग्ग बलदी ओह् बलदी गै रौंह्दी ऐ ओह् पानी दे बिच्च बी दर्शन करांदे लोटे दे बिच्च केह् करदे कि पानी च पाइयै ते उत्थें ते छुआंदे ते पानी बिच्च अग्ग बलम लगी पौंदी में दिक्खेआ बड़ा जादा चमत्कार ऐ उद्धर बड़ा अच्छा आंदा बड़ा मज़ा आंदा जगह् बड़ी शैल ऐ मज़ा बड़ा आंदा अस डोगरे आं इ'यै चीज़ां चमत्कार अस दिक्खी लैन्ने आं सानूं बड़ा मज़ा आंदा जि'नें नेईं दिक्खे दा उं'दे आस्तै इक बक्खरी चीज़ लग्गदी है गै बक्खरा ऐ एह् सानूं बड़ा मज़ा आंदा असें दिक्खे न सानूं मज़ा ते आना गै ऐ साढ़ै आस्तै कोई नमीं चीज़ थोह्ड़ी ऐ जि'नें पैह्ली बारी दिक्खेआ उं'दे बास्तै नमीं चीज़ ऐ नमां लगदा उनेंगी किश नमां ऐ असें दिक्खे दे न सानूं बड़ा मज़ा आंदा अस बड़े खुश होन्ने आं साढ़े दिला गी ठंड पौंदी ठंड पौंदी बड़ी आखदे शैल जगह् गे सारें गी जाना चाहिदा ठीक ऐ ना जाओ सारे इस जगह् बड़ा मज़ा आना